जी हाँ वर्तमान समय में खेती में प्रयोग किए जाने वाले नवीन पद्धतियाँ कई सारी हैं जिनमे है फव्वारा पद्धति बूंद बूंद सिंचाई विधि कल्टीवेटर सिंचाई विधि इत्यादि नवीन खेती में पद्धतियों को प्रयोग करने के कारण हमारे खेतों में ज़्यादा पैदावार और फसल उत्पन्न होती है और अच्छी पैदावार भी उत्पन्न होती है इसकी जानकारी के मुख्य स्रोत हमें गूगल पर मिलते हैं नवीन पद्धतियो में बूंद बूंद सिंचाई विधि के माध्यम से हम एक पौधे के तने पर बूंद बूंद कर के पानी डालते हैं जिससे पौधे को पानी की पूर्ति तो समय पर होती है और वह अच्छे रूप से विकसित करता है फव्वारा पद्धति के माध्यम से हम कम पानी के माध्यम से सिंचाई करते है और फव्वारे के माध्यम से पूरे पौधे को एक विशेष रूप से पानी की पूर्ति होती है इसकी जानकारी के स्रोत हमें गूगल क्रोम और ऑनलाइन कई स्थानों पर मिलते हैं जिनसे परिचित होने के लिए हमें बहुत आवश्यक है